ہے ہلو بھیا تو آپ کو ہم نے میم دیا تھا کب اپنے بچے کا اسکول یونیفارم دو ہفتے پہلے آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بھیجا مارا رسیو نہیں ہُوا تو پھر کب تک دیں گے جی جی جی نہین نہیں بھیا ہم وہ میرے بچے کا اسکول یونیفارم ہے جو ہمیں دو دِن کے اندر چاہیے اور آپ کو وہ دینا پڑے گا کیوں کہ جو ہے ہمارے بچے کا اسکول ناغہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اُس پہ سختیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دینا ہے جلد از جلد اور آپ ترپائی کرنا اُس پہ مت بھولیے گا کیوں کہ ترپائی کا کام ہم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اُس پہ ترپائی کرنا ہے اور اُس کے ہم الگ سے پیسے آپ کو بالکل بھی نہیں دیں گے کیوں کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم ترپائی کے پیسے نہیں دیں گے

نہیں نہیں ہم نے اِسی لیے آپ سے پہ ابھی بولا ہے کہ ہم نہیں دے پائیں گے کیوں کہ میں میرا بچہ چھوٹا اُس میں زیادہ کام بھی نہیں ہے آپ کو اتنا کرنا نہیں ہوگا تو پھر آپ ہی یا تو آپ نے فیس اتنی بتائی ہے تو ہم کیا کریں آپ نے اتنا زیادہ بولا ہے ترپائی کا کتنا زیادہ ہم دے دیں گے آپ ہاں تو چلیے اچھا ہم دے دیں گے لیکن آپ کو پھر بھی اپنے حساب سے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا کیوں کہ اتنا زیادہ کوئی تھوڑی نا دے دے گا آپ نے اُوپر سے آپ کو اچھا چلیے کم تو نہیں ہی کیا آپ نے لیکن ٹھیک ہے اور اُس پہ پریس تھوڑا اچھے سے اسکریچیز نہ ہوں اور اچھے سے کریے گا پریس وغیرہ کیوں کہ اور فنیشنگ سلائی میں ہمیں بالکل برابر چاہیے جی جی جی ہمیں پتہ ہے آپ بہت اچھا سلائی کرتے ہیں تبھی ہم نے جی جی شُکریہ جی شُکریہ شُکریہ شُکریہ